मा खबर

ए बेखौनोथ' खबर लानांगोन हाय खबर लानांगोनसो खोनाबाय ए ए बेखौनोथ' र' खबर लाबासो मोनसिगोन खबर लानोसै मानोबा मोन

ए औ औ औ ए दे होनबालाय आङो खबर लानोसै अबाहाय दं बे सासे मानसिया फाननो होनदोंमोन बेखौ आङो खबर लानोसै ओंफ्राय जायगाया ए मोजां जायगा ए थाउन ना गामिआव ए थाउनाव औ दे सेस्था खालामनायनि खबर लानायनायनि आङो खबर लानानै नोंनो खोन्थाहरगोन आङो मोजां जायगा मोनोब्ला जेन'बा खबर लानांसिगोन मानसिफोरनिआव सोंस्लु हरनांसिगोन फनजों ए आलदा आलदा बिजनेस मा मा आलदा बिजनेस औ ए ए ए बायदिसिना लाफानो मागोन बिखायनो गिदिर औ औ औ जायगा गुवार फैलाव जायगा नांगौ आरखि थाउननि दे आङो खबर लानायनायनि होनबा खबर लानानै मा हो औ औ मोजां नों फसायनाय बायदिखौ लानोसै लानानै खबर खिन्था हरनोसै जायगाजों माजों फसायबासो नोंथ' फसायगोन नों फसायनाय बायदिसो मोननांगोन जायगाया होनबा

दे औ औ दे दे लागोन दे दे दे